में जेह्ड़ी इस बेल्लै जेह्की मेरी एज़ बिच्च आं मिगी लगदा कि अजें तक्क में जेह्का लाइफ दा लैसन सबसे ज्यादा कोई इम्पाटेंट सिक्ख लैती दी अपनी जिंदगी कशा ते मिगी इ'यै लगदा भाई गरीबें दा कोई नीं होंदा ऐ गरीब भाएं जिन्ना मर्जी चंगा की नी जां जिन्ना मर्जी स्हेई बंदा की नी होऐ उसी कोई नी पुच्छदा कोई नुआढ़ा सक्का नी होंदा जिल्लै तक्क ओह् ओह्दे कशा कुसै बंदे गी कोई फायदा नी होऐ कोई बी बंदा अगर तुहाड़े शा कुसै गी कोई फायदा नीं ना होगा बंदे गी लग्गदा होगा कि नुआढ़े कशा मिगी कोई फायदा नीं होना ते ओह्दी कोई इज्जत समाज बिच कोई इज्जत नेई होंदी इ'यां उसी कोई नुआढ़ी वैल्यू नी करदा ओह् इ'यां कोई गरीब के होगा निक्की उम्र च होगा जिल्लै तैहलूं उसी कोई जिल्लै बच्चा होगा तां उसी कुसै नै पुच्छना नी कि एह् चल जिन्ना मर्जी प्यारा होगा नुआढ़े कन्नै बंदा इन्ना लाड नी लाना कि जिन्ना कोई अमीरे दे बच्चे नै लाड लागे नी उन्ना नुआढ़े ने नी कुसा ने इन्ना लाड लाना थोह्ड़ा बड्डा होगा इ'यां थोह्ड़ी टीन एज करगा उसी कुसे कुड़ी ने नी दिक्खना कि जिल्लै तक्क ओह् कुसै गी उसी कुड़ियेै गी कुछ प्रोवाइड नी करी पागा उसी कुड़ियै गी किश कुड़ियै गी लग्गग कि नेईं कि एह् मिगी किश देई सकदा गरीब बंदा उन्नै कुत्थुआं इन्ना ओह् करना अजें कन्नै इयां बी पैहले नुआढ़ी कोई कमाने दी उम्र बी नेईं होनी ऐ कल्ल ओह् केह् केह् कमाई सकदा होना ओह् नुआढ़ी उसी भाएं जिन्ना मर्जी ओह् चंगा की नी होगा जिन्ना मर्जी भाएं अमीर बाकी मुड़ें कशा अमीरें कशा ओह् स्हेई होगा बोलने गी जां जीवन बिच बी अपनी जिंदगी बिच बी जिन्ना मर्जी स्हेई बंदा कि नी होगा उसी नुआढ़ी कुसै ने इन्नी कदर नी पानी जिन्नी कोई इक कोई पैसे आह्ले दी पानी कोई पैसे आह्ला होगा उसी नुआढ़े कश भाएं कोई जिन्ना मर्जी बेकार बुरा बंदा की नी होगा फ्ही बी

तुस अगर पैसे आह्ले ओ जां तुस अगर कामयाब बंदे होए तुं'दी कदर करनी लोकें अगर तुस इस समाज ने बी करनी ते आपूं तुसेंगी फील होई गै जाना कि तेरा जीना किन्ना सफल होआ दा इस जिंदगी च अगर सफल होई गेआ ते ठीक ऐ नेईं ते फ्ही कोई पुच्छने आह्ला नेईं होना ऐ बी तुसेंगी आपूं बी बंदे गी आपूं बी फील होन लगी पौंदा तां गै मिगी लगदा कि जिंदगी चा मी इ'यै सिक्खे दा हा कि तुस अगर जिंदगी च मजे कन्नै जां समाज गी खुश करियै समाज तुं'दे थल्लै होऐ समाज तुं'दी सुनै समाज तुं'दे कन्नै चलै जे अस तुस चाहन्ने तुसेंगी कोई बड़ा ज्यादा अमीर होना पौना तुं'दे कश पैसा होना चाहिदा तुंदे शा लोगें गी फायदा होना चाहिदा अगर तुस कुसै गी फायदा देगे उन्दे शां तुसेंगी फायदा होना एह् नीं होना कि अगर तुस भाएं तुस स्हेई बंदे बी होवो भाएं तुं'दे कोल सिद्धी गल्ल ऐ तुस भाएं स्हेई बंदे बी है ओ तुं'दे कश अगर पैसा नेईं ऐ तुं'दी कोई औकात नीं ऐ ते कोई कुछ नीं आखदा तुसेंगी कोई नी होना तुस तां गै सारें शा पैहले पैसा कमाओ इ'यै सारें शा बड्डा मंत्र ऐ